ہیلو ہیلو وعلیکم السلام گھر پر ہیں کہاں رہیں گے

کہاں پر ہے اچھا

ٹھیک ہے

اچھا ٹھیک ہے ہم کو ہم خود نہیں کھائیں بچہ سب کو دے دیں گے دہی ہم خود نہیں کھائیں چلیے ٹھیک ہے اور اچھا اور

وہاں پہ جا کے تم کو چین نہیں ہے

تو بچہ سب خود نہیں کر لے گا اچھا اور

ہوں ہوں ہوں ہوں اچھا اور ارے ہم سب کر لیں گے بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں سے آپ بتائیں تبھی ہم یہ بات پہ کام کریں تو روز کا معمول ہے روز کا معمول ہے کر لیں گے اچھا ابھی کئے دن رہنا ہے وہاں تو ایک آدھ ہفتہ لگ سکتا ہے ہوں اور بھی کہیں جانا ہے کہ رام رام نگر ہی رہنا ہے یا اور بھی کہیں جانا ہے ہوں اچھا پلان ابھی نہیں بنا ہے کب جانا ہے کہاں جانا ہے چلو ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے آپ اپنا خیال رکھیے اور جب طبیعت کرے تو آئیے ٹھیک ہے اللہ حافظ